दू हजार पन्द्रहमे शुरु भेल छलै प्रधानमन्त्री आवास योजना जेकर मुख्य लक्ष्य छलै गाँवमे हर गरीबकेँ कम कीमत पर घर उपलब्ध कराएल जाय आ जाहिमे गरीब लोक जे घर बनबैमे असमर्थ छथि हुनका सभ लेल प्रधानमन्त्री आवास योजनाके तहत घर बनबैके एगो मौका छनि आ प्रधानमन्त्री आवास योजनाके तहत एक लाख चालीस हजार रुपैआ उपलब्ध करायल जाइ छै जाहिमे तीन क़िस्तमे ई पाई मिलै छै आओर ई ग्राम पञ्चायतकेँ तहत ई अबै छै जाहिमे जिनका जिनका घर नहि छनि ओ प्रधानमन्त्री आवास योजनाके तहत घर बना सकै छथि